आं सानस्रिनायखौ बिरात मोजां मोनोमोन सानस्रिनो उन्दैआव स्कुल गबाथाय खारलांनानै दैमायाव थांनानै दुगैहैयोमोन लोगोफोरजों सानस्रिनानै बादिलायनाय गेलेयोमोन जोङो सानस्रिनायखौ बादिलायनाय जे समाव सोलोंजेननायाव दै मोनलों लायथारदोंमोन लोगोफोरजों दैयावबो नारसोमलायनाय ओरैनो गेलेयोमोन होमबाबो उनावहाय सानस्रियै सानस्रियै रोंलांबाय आरो खाबादि गेलेनाय खेला गेलेनाय खाबादि गेलेनायालाय खाबादि गेलेनायखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आङो लोगोफोरजों गेलेयोबा आंथ' फिसाखा मानसिया ओरैबायदि साथाम साब्रै लोगोफोरजों गेलेयोबाबो हमख्रबजाबाबो एब्रेनानैबाबो ओंखार बोयोमोन आङो खाबादि गेलेनो ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आङो लोगोफोर लोगोफोर लेंहरबाथाय खाबादि गेलेनो होनबाथाय आं थानो हाखाया ओरैबायदि थांखायोमोन खारलांखायोमोन गेलेयोमोन आङो खाबादि गेलेनाय गासिबो खेलाखौनो आङो गेलेनो मोजां मोनोमोन खारनाय बारनाय खाबादि गेलेनाय दै सानस्रिनाय गासिबो खेला फोरखौ आङो उन्दै समाव बिराथ मोजां मोनोमोन आरो गेलेखायोमोनबो मानो होनबा गेलेनाया जोबोत मोजां गावनि देहानि थाखायबो मोजां लोगोफोरजोंबो थाएम स्फेन्द खालामनायाव मोजां गोसोफ्राबो फ्रि जायो लोगोफोरजों थायोबा गेलेनानै बो देहा फोरखौबो फ्राथ मोनो राफोद मोनो देहाया सब समाय थागोद जायो आरो गेलेयोबा उन्दै समनिफ्राइनो गेलेनायखौ बिरात मोजां मोनखायोमोन आङो सानस्रिनायावबो सानस्रिनो हायोमोन आरो खारनाय बारनाय खेला गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बेफोरखौ लोगोफोरजों ज' ज' ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आरखि आङो दासिमबो मोजां मोनो बेबायदि गेलेनायाव गथ'फोरखौ ओरैबायदि हगारनांगौ गथ'फ्रा उन्दै समाव मबाइल गेलेनाय माबा गेलेनाय बेफोरखौ लाया बेफोरखौ अयबास खालामा लासिनो बायह्रानि गेलेनाय खारनाय बारनाय बेफोरबायदि खेलायाव थाङोबा देहाफ्राबो मोजां थायो गोसोफ्राबो फ्रि जायो बेखायनो खेला गेलेनाया देहानि थाखायबो बिरात मोजां गथ'फोरखौ खेला गेलेनाय मानायाव इंगेज खालामनानै दोनोबा बिरात मोजां आरो जोंबो गोदोनिफ्रायनो गेलेबोनानै मिथिगौ बिखायनो आं साफ्रोमबो मानसिफोरखौ रायजो राजा फोरखौबो आङो गथ'फोरखौ खेला गेलेनायाव हगारनांगौ